حیدرآباد میں کئی قسم کے رسم و رواج ہوتے ہیں ہرمذہب کے ہر قسم کے رسم و رواج ہوتے ہیں ہندوؤں کے الگ رسم و رواج ہوتے ہیں مسلم سکھ عیسائیوں کے الگ الگ رسم و رواج ہوتے ہیں ہر شادی تقاریب میں بھی الگ الگ رسم و رواج ہوتے ہیں جیسے کہ دیپاولی ہولی ہندو مناتے ہیں بقرعید رمضان عید مسلمان مناتے ہیں کرسمس کرسچن مناتے ہیں اور گرونانک جینتی سس سِکھ مناتے ہیں اسی طرح سے یہ ایک سیکولرزم ملک ہے